गोदो जोङो माइ गायब्ला हासारखौ गोबोरखिखौ दुब्लि बारियाव गारसोम गारना हैयो जोङो दुब्लियावनो गोबोरखि हासार बोरमा खि हासार गासिबो जोङो होजोबो जोंनि हासार होनायजोंनो माइआ जायो आबादा जायो गोदोनिफायनो जोङो गोबोरखि हासारखौ गारनो हाया गय दंफां फाथै दंफां मैगं थाइगं खिथियाव बोरमा खि मोसौ खि हासार होयो जोङो गुदि गुदियाव जोङो दासिमबो जों बि बेबहारखौ गारनो हाया गय दंफां गुदि गुदि हासार होनाय गोबोरखि हासारजों माइ बोखांनाय मोसौ बुरजाब्ला दुब्लि गंसे गारस्रावना दोनो गारनान दोनबाय हाखराव ओमफाय रानना होबाय एसे एसे रानखां आरिखां बे हासारजों मै होनानै दोननोसै अखा हाब्लाथाय ग्रोब सुस्र'जोबनानै मुजिनानै माइआ जानोसै जोंनि आबाद मावनाय समाव गोबोरखि बोरमा खि बेजों मावो आरो जों आबादखौ जोङो दासिमबो जों बे बेबहारखौ गारनो हाया जों मावबोगासिनो दं जाबोगासिनो दं बेबादि बेबहारखौ जों गारब्लाथाय जाहा उदै रानगोन ओंखायनो जों गोबोरखि हासार बोरमा खि हासार मैगं थाइगंआव बोरै होनांगौ बोरैहायब्ला बोरै होब्ला जागोन बेखौ जों गासिबो आयदा दंजोबो हासार होआबानो मैगं थाइगं मोनजाया गय लाय गय दंफां फाथै दंफां बेखौ जेबो उन्नुथि जाया हासारनि थाखायसो हासार बरा होब्लासो सोब बुसानो जाजोबो गोबोरखि बोरमाखि दाउखि बेफोरखौ जों गय गुदि गुदि मैगं बाराव सारलाना होयो जेराव मैगं फोदों बाव ज' गारहैबाय उनाव हारसिंदों बोना होबाय ओंखायनो जोंना मैगं थाइगङा मुलि गैया जोंना गावलिया मुलि होनजायो गोबोरखि हासारखौ गावनि आखाइनि ना मा बाहायनाय हासारदों मैगं थाइगं माइ खिथि जों जायो आरो जों दासिमबो जों बे गावनि आखाइजों बानायनाय खेथिखौ हासारखौ गोबोरखि हाखौ हासारखौ गय दंफां गुदि गय गुदि गुदि होयो आरो माइ दुब्लि बारियावबो जों खोथिया फोनिसैबा गोबोर हासार बोरमा खि हासार ज' गारना दोनहैयो अखा हानानै मुजिनानै सेवो नै बेजों खोथियाफ्रा बिदान फोनायफ्रा मोजां जालाङो खिथिफ्रा ओंखायनो गोबोरखि हासार बोरमा खि हासार दाउ खिनि हासार गासिबो नांगौ जायो जोंनो जों बिनि थाखायनो जोङो दा बेफोरबायदि खालायनानै जायाब्ला उफाय गैया राहा गैया जों दा ओंखायनो बिदिखौनो खालायनानै जागासनो थादों आरो जोङो दासिमबो जों बि बेबायदि आखलखौ गारनो हायाखै गोबोरखि हासार बोरमाखि हासार दाउनि दाउखि सिलिं सिबनाय बेखौ जों ज' खालायनानै मैगं थाइगङाव होनो गोनां जायो आबाद मावो जों फान्थाव बेलाथि गायो जों फान्थाव खबि गायो जों गासिबो हासारनि बाहादुरियाव जायो गोबोरखि हासारनिसो जायो बेलेग मुलि होनो रोङा जों मेडिसिन होनो रोङा जों जोङो होदों गोबोरखि हासार बोरमाखि दाउनिखि जों बेफोरखौ होजोबदों आरो दा जोंहा बेजोंनो उफाय मोनो गोबोरखि गोबोरखि बोरमाखि दाउनि खि दाउ दाउखि सिलिं बेफोरखौ जों सिबथुम सिबथुम आबाद मावनानै जादों आरो बेफोरखौ होब्ला गय लाइफां गय दंफां फाथै दंफां जिखुनु खिथि जाया नोङो बोखांजोबनो हायो आरो गयानो जा फाथैयानो जा आरो फानलु दंफां गाय बामलु गाय फान्थाव गाय बेफोरनो हासार जायो आरो जोंनिया आसामनिया हासारा गोबोरखिजों बोरमाखिजों दाउखि दाउ खिनायजों न'नि दाउ आरो बेबो सिबथुमनानै ज' खालायनानै दाउखिखौ ज' खालायनानै दंफां गुदि गुदि होनांगौ गया साबस्राङो फाथै साबस्राङो बानलु फान्थाव मैगं थाइगं खिथियाव बेखौ जों रानना होजोबो आरो एसे एसे जोंनि आबादआ बिनोसै जों मा मावना जानो बिदि आबाद मावना जायाब्ला गोबोरखि बोरमाखि दाउखि बेबायदि आबाद मावनानै जागासिनो दं आरो जों जों दासिमबो जों बेखौ आबादखौ बावनानै थाङाखै जों जागासिनो दं गोबोरखि बोरमाखि दाउनिखि सिबथुम सिबथुम जों बेखौ गय दंफां फाथै बानलु आबाद मावनाय मावनायाव गुदि गुदियाव होयै होयै जागासिनो दं आरो जों जों बेफोरदोंनो जागासिनो दं आरो जों फाननोबो मोनदों गय फिथाइ फानदों फाथै फाननो मोनो फान्थाव बेलाथि फान्थाव बेलाथिबो फानो फानलु गायो बामलुबो फानो जों गोबोरखि बोरमाखि दाउनिखि बे मोनथाम बुस्थुखौ सिं सिं गय गुदि गुदि बानलु दंफां गुदि गुदि फान्थाव गुदि गुदियाव रानना होनांगौ आरो हारसिङै सेवनानै हासार जालाङो जोंनि आबादआ बिदि नङाब्लानो जों बर' हारिनि आबादआ बिदि नङाब्ला संसारखौ जानो हाया जों दासिमबो जों बिदि आबारखौ मावनानै जागासिनो दं आरो जोंनि गोसोआ